हेलो नमस्कार नमस्कार जी जी जी आप पुलिस इस्टेशन से बोल रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं जी बोलिए क्या प्रॉब्लम है बोलिए जी जी बोलिए देखिए वैसे तो बस्ती की गाड़ी घूमती ही है समझे लेकिन अब क्षेत्र इतना लंबा है जो पता चलता है जे एक तरफ जाते जाते समय वहीं व्यतीत हो जाता है दूसरे तरफ में पता चलता है कि उधर क्राइम हो गया हम लोग इस पर लगे हुए हैं उलटा हम लोग यहाँ से दिए हैं आवेदन जो यहाँ कुछ पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाए कि इतना नहीं संभाल रहा है जहाँ आदमी कम है पुलिस फोर्स कम है इस्टाफ कम है इस बार हम लोग लगे हुए हैं यह क़ानून व्यवस्था जो है इतनी गुंडागर्दी हो रही है चोरी डाकैती लूट मडर इस सब पर हम लोग फोकस कर रहें हैं हम लोग तो जिनता कि सेवा के लिए है ही है चौबीस घंटा एक दम हाज़िर पैदल हैं इसीलिए हम लोग इतना काम कर रहें बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं वह देखिए अब लेट में आती है उसका कारण जनकारी मिलने के बाद ही ना पुलिस आएगी सर देखिए तो इसमें बहुत बड़ा कारण है अब कोई देर आएम देखिए अब ख़बर अगर सही समय पर हम लोगों को मिलती है तथगत एक संग में हम लोग आते हैं वहाँ पहुँचते हैं अगर लेट में रहते अगर हम लोग को इंफोर्मेशन मिली तो लेट में इंफोर्मेशन मिलने के कारण जैसे रात में अगर एक गाड़ी बस्ती में गया हुआ है तो एक गाड़ी दुईएगो है रहता है सरकार को हम लोग इस पर जो है से पूरा अपडेट रहे हैं जब आए कम से कम व्यवस्था तो जो है से काटलुक करें जो हम लोग जनता की सेवा कर सकें और दूसरी ड्राइवर सरकारी नहीं है जो सरकारी अगर ड्राइवर रहता तो ड्राइवर चौबीस घंटे एक दम मुस्तैद रहता जी जी हम इसी पर लगे हुए हैं एस पी साहब तो हम अभी देख रहे हैं इस बात पर वह बोले हैं जल्द ही इसका कारण जैसे समाधान यहाँ से निकलेगा जी धन्यवाद